तुस मिगी अपने लक्ष्य दे बारै ई दस्सेओ की बचपन च थुआढ़ा लक्ष्य केह् हा होर हू'न तुस पढ़ा दे ओ कॉलेज च हू'न थुआढ़ा लक्ष्य केह् ऐ बचपन बिच जैलूं मलब स्कूल गै तां कोई लक्ष्य नेईं हा केह् हा इं'या गै खाली पता निं होंदा लक्ष्य ऐ केह् चीज़ ऐ भी इं'या अग्गें अग्गें क्लासां बधदे गे भी जियां अठमीं पुज्जियै भी थोह्ड़ा पता लग्गी गेआ की आं भई अहें आक्खना मतलब ऐ की पंञमीं पढ़दे हे तां भी इं'या लगदा हा की बड़े हारे आखदे हे कि फौजी बनना पुलसिया बनना डाक्टर बनना ओह् तैलुं मतलब इं'या गै अग्गें पिच्छें अस सोचदे हे कि केह् बनना भी जियां अठमीं पुज्जे तां असें ई थोह्ड़ा असें भी सोची ओड़ेआ आं भई फौजी बनना फौजी बनना भी अस रेह् तेआरी अपने जे नौमीं दसमीं पास करनी ते पढ़दे रेह् लक्ष्य दा इ'न्ना कोई खास ध्यान दित्ता नेईं उ'ऐ खाल्ली सोचा हा की भई फौजी बनना फौजी बनना फौजी बनना खाल्ली उ'ऐ सोचेआ हा भी ओह्दे शा बाद च जैलूं दसमीं पास कीती ते चल भई थोह्ड़ी साढ़ी उमर बी पढ़न लग्गी पे ते भी असें थोह्ड़ा पता लग्गन लगी पेआ की लक्ष्य जेह्का जरूरी चीज़ ऐ म्हाराज इक्क लक्ष्य रक्खे दा होग ते भी इस पास्सै ध्यान देना भी भई पूरा ध्यान रक्खी ओड़ेआ असें भी असें सोचेआ महां हू'न असें फौजी बनना उ'ऐ पढ़दे रेह् जनरल नॉलेज पढ़दे रौहंदे हे दौड़ां लानै ई ते कदें ऐक्सर्साइज करने कदें किश कदें पुश अप कड्ढने मतलब जियां आखने दा मतलब जियां सारी दुनियां कढदी अस उ'ऐ फॉलो करदे हे भी जि्यां थोह्ड़ी बारहमीं पास कीती तां भी भर्थी आई म्हाराज जी फौजियै दी भर्थी दिक्खने गी गै ओह् भर्थी निं निकली बड़ा मोराल डाऊन होई गेआ मोराल बड़ा डाऊन होइया कि हू'न भई कमजोर पेइया की भर्थी नेईं निकली माए फौजी हू'न अस बनी निं सकदे हे भी दोबारा भर्थी दिक्खी तां दोबारा भी उ'ऐ स्हाब भी निं होआ भर्थी भर्थी तां कड्ढी ओड़ी पर पेपर निं होआ भी बड़ा डाऊन होआ मोराल की हू'न बड़ा मन खराब होआ भी चेंज गै करी ओड़ेआ कि असें नेईं भर्थी दिक्खनी ऐ छोड़ो परें हू'न किश होर दिक्खो पढ़ाई करो भी पढ़ाई करने गी कॉलेज पुज्जे तां भी भी मुश्किल गेदा लगदा गेआ इत्थें आए दे क्योंकि अस शुरू दा गै पढ़ने गी कोई इ'न्ने खासे तेज़ ते ऐ दे नेईं ऐ हे उ'ऐ सरकारी स्कूलें पढ़े हे ते कि'न्ना तेज़ होना हा ते भी जेह्के स्हाबै असें सोचा हा ना ओह् दे असें गी सब्जैक्ट थ्होए सब्जैक्ट थ्होने कुत्थुआं हे पढ़ाई गै उ'ऐ नेही ही अग्गें भी ओह् बंदे कॉलेज जाना होऐ तां शैल सब्जैक्ट लैना होंदा पर ओह्बी परसेंटै दी लोड़ बी होंदी बंदे ई साढ़ी परसेंटेज़ बगैरा ते कक्ख ऐ निं ही केह् करना हा भी अग्गें असें इं'या तेआरी दी सोचना कि हू'न अस कॉलेज पुज्जे हू'न सोचने सीडीएस करचै सीडीएस करियै थोह्ड़ा बंदा अग्गें ते जाना निं पर बंदा सोचदा की चल कोई निं फौज दा अफसर बनी जाचै सीडीएस करना ओह्दे आस्तै नॉलेज बड़ा चाहिदा होंदा ओह्बी साढ़ा इक्क सपना हा ओह्बी डाऊन होइया नेईं भाई करी सकदे कि ओह् उ'न्ने नेईं साढ़े कोल इ'न्ने पैसे नेईं साढ़ा कोई सिस्टम नेईं साढ़े सब्जैक्ट नेईं अस तेज़ कियां बनचै भी हू'न इक्कै कि कि जेह्का साढ़ा लक्ष्य हा ओह् हा असेंगी लगदा निं होग पूरा ओह् उ'ऐ भर्थी कड्ढनी कुदै सीआईसीएफ होई गेआ बीएसएफ होई गेआ दिक्खने आं की करने आं पास किश करना गै जिंदगी चलानी ते ऐ किसै चाल्ली ते बाकी ऐ की किश दिक्खने आं नेईं तां कम्म किश सिक्खगे गै अग्गें पर जेह्का साढ़ा लक्ष्य हा ओह् फौजी बनना हा ओह् मनै च ऐहीं बी ऐ की फौजी बनना ते बनना किसै चाल्ली जदूं तगर उमर होंदी निं ऐ तां आखदे बी है'न नी स्याने कि भइया कि कोठै'र चढ़ना होऐ तां पौड़ी पौड़ी चढ़ना पौंदा इं'या डरैक्ट छाल निं बजदी ऐ उ'ऐ भाई दिक्खने आं इक्क बारी फेल होए दूई बारी फेल होए त्रीऽ बारी होए चौथी बारी पास तां होग्गे होग्गे ते जेह्का साढ़ा लक्ष्य ऐ ओह् ते भाई असें सोचा कि अचीव करना गै जेह्का साढ़ा लक्ष्य ऐ ओह् पूरा करना गै जेह्का साढ़ा लक्ष्य ऐ दिक्खने आं तेआरी करा ना ऐं अग्गें परमात्मा तरफा होएआ ठीक ऐ कोई गल्ल होई तां ओह् अलग गल्ल ऐ नेईं तां अपनी तरफा जेह्की असें कोशिश ओह् निं छुड़नी ऐं अपना लक्ष्य पूरा करना गै ओह् तां सोचा ऐ फौजी बनना तां फौजी बनना गै एह् मनै च असें सोचा हा हू'न अग्गें दिक्खने आं परमात्मा दिंदा साथ तां ठीक ऐ नेईं तां भी कम्म गै सिक्खना पौना किश अपना अग्गें दा खर्चा चलाना गै पौंदा